ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس میں کڈیڈٹ کاڈ ڈیبٹ کاڈ بہت سارے کاڈ ہیں جو ہاں ایک مطلب ہمارے ہیلپ کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس کریڈٹ ہے کاڈ ہے تو ہم آرام سے ساپنگ کر لیتے ہیں آرام سے جو ہے کسی کو کچھ بھی پے کرنا ہوتا ہے بیلنس نہ بھی ہو کریڈٹ کاڈ کے ذریعے سے فی الوقت پیمنٹ کیا جا سکتا ہے کر دیتے ہیں ڈیبٹ کاڈ میں کا فائدہ یہ ہے ہم لوگ اس کو جو ہے فونپے گوگل پے سے جوڑ دیتے ہیں کبھی کسی کو پیمنٹ کرنا ہو ترنت لے لیتے ہیں ترنت دے دیتے ہیں فوراً بھیجنے میں آسانیاں ہوتی ہے کبھی ٹریولنگ کریں کبھی ٹکٹ بک کرنا ہو کہیں آنا ہو کہیں جانا ہو پیمنٹ کیس ہو نہ ہو لیکن نیٹ کے ذریعے یہ کنیکٹ کرتے ہی یہ تمام چیزیں دے دیتے ہیں لیکن اس کے نقصان برعکس یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو او ٹی پی دے دیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ جیرو ہو جائیں گے وہ آپ کے ساتھ فروڈ کر جائے گا چیٹ کر جائے گا تو ان چیجوں سے بھی بچنے کی ضرورت پڑتی ہے سترک رہنے اور ایلرٹ رہنے کی ضرورت ہے اگر نہیں تو پھر آپ کا بیلنس جیرو ہو سکتا ہے فائدے تو ہیں اس کے نقصان بھی ہیں فوراً جس طرح سے فائدے اٹھا سکتے ہیں تو فوراً آپ کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے ذہن میں بات کو رکھیں